تکنیکی ترقی کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے میں اپنے آپ کو کچھ اس طرح آراستہ کرتی ہوں میں اپنی مہارتوں کو بہتر کرنے کے لیے مشق کا وقت نکالتی ہوں میں نئے مضمون پڑھتی ہوں ویڈیوز دیکھتی ہوں یا اپنے موبائل کے لیے نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں مطالعہ کرتی ہوں میں نئے ٹیکنالوجیوں کو استعمال کر کے ان میں مہارت حاصل کرتی ہوں میں نئے ایپس وغیرہ کو چیک کرتی ہوں اور ان کا استعمال کر کے ان کے بارے میں اپنی تجربات سے آگاہ کرتی ہوں میں آنلائن وسائل کا استعمال کرتی ہوں تاکہ میں اپنے ذہن کو تازہ رکھ سکوں کثیر مقدار میں بھی سائنس پڑھتی ہوں جہاں ٹیکنالوجی سے متعلقہ نئی خبروں کا اطلاع رہتی ہے میں نے موبائل چلانا سیکھنے کے لیے میں اپنے رفقا دوستوں یا خاندان کے ان لوگوں سے جو موبائل چلانا جانتے ہیں ان لوگوں سے موبائل سائنس کے بارے میں تجربات سے متعلق سوالات پوچھتی ہوں ہم آپس میں ایک دوسرے سے نئی معلومات کا تبادلہ تبادلہ کرتے ہیں